جب میرے پاس وقت کی اور اجزاء کی کمی ہوتی ہے تو میں سب سے اچھا اور سب سے کم وقت میں بننے والا کھانا تیار کرتا ہوں جو کہ دلیا ہو گیا بند آملیٹ ہو گیا دال ہو گئی جو کہ دس منٹ میں بن جاتی ہے اور چاول ہو گیا جو کہ مشکل سے پانچ منٹ لگتا ہے دو سیٹی میں بن جاتی ہے تو اِس وجہ سے میں اِن کھانوں کو پسند بھی کرتا ہوں اور وقت کی کمی کی وجہ سے یہ جلدی بن بھی جاتے ہیں تو یہ کھانے اچھے بھی لگتے ہیں دلیا میں اگر آپ دودھ ڈال لیں اور دودھ کے ساتھ اُس کو استعمال کریں اور شَکر ڈال لیں تو وہ اور اچھی لگنے لگتی ہے بند آملیٹ ہو گیا بند مکھن ہو گیا اِسی طریقے سے کھچڑی ہو گئی مونگ کی کھچڑی ہو گئی اور تہڑی ہو گئی اُس میں آلو ڈال دیا تو یہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اِن سب کو استعمال کرتا ہوں جو کہ اِس سے پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور چار پانچ گھنٹے کا مجھے رلیف مل جاتا ہے اور اِس میں جو ہے کوئی بھاگ دوڑ نہیں رہتی ہے اجزاء بھی کم ہی رہتے ہیں اور وقت بھی بہت کم لگتا ہے جس کو کھا میں اپنا آرام سے مطمئن ہو جاتا ہوں اور مطمئن ہونے کے ساتھ ساتھ میرا پیٹ بھی بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے چار سے پانچ گھنٹہ مجھے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اُس کے بعد کھانے کے بعد مجھے خوشگواری محسوس ہوتی ہے اچھا بھی لگتا ہے کہ میں نے سادہ کھانا کھایا ہے چوں کہ مجھے بہت ہی عمدہ اور پسندیدہ لگتا ہے